غازی آباد کے لوگ جو سب سے بڑے چیلنج کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ چیلنج ہے لوگوں کو متنفر کرنے والے بیانات یہ جو ہے مذہبی کچھ مذہبی رہنما ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے اپنے مذہب کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نفرتی بیانات دیتے ہیں اختلاف و انتشار کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا جو بازاروں میں معاملہ تھا جیسے دکانداری وغیرہ میں ہر چیز میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کا تعاون مدد کرتے تھے اور اس سے کیا ہوتا تھا ہم آگے بڑھتے تھے وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں ان بیانات کی وجہ سے اسے چاہیے کہ جو ابھی جن کی سرکاریں ہیں سرکار تو وہ انہیں چاہیے کہ ان پہ جو ہے پابندیاں لگائیں اور انہیں روکیں اس طرح کے بیانات دینے سے کہ جو اختلاف و انتشار کی باتیں کرتے ہیں بس ان پہ جو ہے محبت و اخوت و خود داری کا بیانات جو ہے ان بیاناتوں کو کرنا چاہیے اور یہ ڈیبیٹ جو ہوتے ہیں بحث و مباحثہ جو ہوتے ہیں نیتاؤں کے ان میں بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں اختلاف و انتشار والی تو انہیں جو ہے روکنا چاہیے